राज्य सरकार छोटे छोटे व्यवसायों का बहुत अधिक समर्थन कर रही हैं जो लोग बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते जैसे महिलाएँ हैं या फिर पुरुष हैं वो बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं तो उनको पैसों की मदद भी सरकार उन से उनका कर रही है उनको लोन दिलाती है बहुत ही आसान तरीक़े से उनको महिलाएँ हैं औरतें हैं उनको आसान तरीक़े से लोन मिल जाता है जैसे पुरुष है जो कोई अगरबत्ती का काम करना चाहता है तो उन के पास पैसे नहीं होते तो सरकार उनको भी लोन देती है और महिलाएँ हैं वो घर पे रह कर रोज़गार जो करना चाहती है तो उन के लिए सरकार क्या है जगह जगह कैंप लगा रही है सिलाई सिखाती है और वहीं पर जब औरतें सिलाई सीख जाती हैं तो उनको वहीं पर भी सरकार उनको सिलाई मसीन उनको आगे रोज़गार करने के लिए उनको सिलाई मसीन देती है तो फिर महिलाएँ क्या वो सिलाई मसीन से और घर पर सिलाई कर के और अच्छा व्यवसाय कर सके और जो महिलाएँ ग्रुप में जो काम करना चाहती हैं जैसे बढ़ियाँ हैं पापड़ हैं इसका रोज़गार जो महिलाएँ ग्रुप में बना कर करना चाहती है तो सरकार उनको भी लोन देती है आसानी से उनको लोन मिल जाता है जैसे ज़्यादा उन से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते केवल आधार कार्ड पर भी उनको लोन मिल जाता है कम ब्याज पर उनको लोन मिलता है ताकि वो आसानी से वापस लोन चुकता कर सके जो महिला लोन नहीं चुका सकती तो सरकार उनका लोन माफ़ भी करती है जैसे किसान है उनको खेती करने के भी लिए लो सरकार उनको लोन दे रही है दे रही है जिस की वजह से वह आसानी से खेती कर सकें